میں جب حیدرآباد سے چنّئی کی طرف جا رہا تھا اور ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا تب میرا پہلا وقت تھا کہ جب میں ٹرین میں بیٹھا تھا اور اتنے لمبے سفر کے لیے میں نکلا تھا تب میں نے ٹرین میں جو لفط لیے ہیں جیسےکہ ٹرین کے جو دروازہ ہوتا ہے اس کے اس کے باہر اس کے پاس جا کے ٹھہر جانا اور جو کھڑکی ہوتی ہے اس میں سے باہر جھانک کر دیکھنا اتنا اچّھا لگتا ہے اور جو سیٹیں ہوتی ہے جو بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی قابلِ تعریف ہے اور جب ٹرین جب مڑتی ہے کسی مقام پر تو وہ ایسے گول ہو جاتی ہے اور اس کی آواز اتنی پیاری رہتی ہے جیسےکہ کووووک ایسے